हमर अनुभवसँ सुपौलक जलवायुके स्थिति कुछ एनाए जे जेना तापमान जादा बढ़य छै तऽ बहुत जादे बढ़ि जाइत छै रौदी कुछ जादे होअ लागय छै आओर वर्षामऽ अनियमितता छै किछु साल लगातार वर्षा होइत छै कभी कभी बिल्कुले वर्षा नहि होइ छै तऽ कभी कम वर्षा होइत छै तऽ कभी जादा वर्षा होइत छै बाढ़ि मतलब रौद आओर जाड़ा सभके मऽ अनुभव किछु एहन यऽ जे टाइममे गर्मी रहय छै तऽ ओ टाइममे कुछ जादे गर्मी कऽ दैत छै धूपक तापमान जे छै चालिस पैतालीस डिग्रीके पार कऽ दैत छै आ जखन सर्दी रहय छै तखन यहीं दश पाँचके अन्दरलऽ आनय छै तापमानकऽ आ बाढ़िक हमर अनुभव किछु एहन यऽ जे हमर अपन गाँवमे तऽ बाढ़ि नहि आयलए लेकिन हम जेना बाढ़िक भीतर जाइत छी घुमय फिरय लऽ तऽ ओम्हरका आदमीसभकेँ देखैत छी स्थिति बहुत जादे खराप भऽ जाइ छै घर सभमऽ भी पानी लागि जाइ छै हुनका सभके त्राहिमाम मचि जाइ छै आओर ओसभ मतलब अपन अपन घर खलिहानके छोड़ि छाड़कऽ बाहर निकलय अछि आ मतलब दोसरा गाँव तरफ जाइत अछि आओर जतए तक हमरा सभकऽ भऽ सकैत छै हमर ग्रामवासी आ हमसभ ओतना मदद करैत छी हुनकासभक